चड करून टॅक्नोलॉजी विशयी खंयचोय पुस्तक म्हाका मेळ्ळी जाल्यार तें वाचपाक म्हाका बरें दिसता कित्याक तितूंतल्यान म्हजी जनरल नोलॅज वाडटा तशेंच म्हाका आनी खूब कितें आसा तातूंत तें शिकपाक मेळटा हाका लागून म्हाका तें वाचपाक बरें दिसता तशेंच चड वाचन जाता तितली तितली ज्ञान तुका मेळटा ताका लागून म्हाका तें आवडटा